कोनो भी बुक पढ़ै के लेल जे समय भेटै छै आदमीके ओहि समयमे अहाँ लाइट जरा के घर मे किताब हाथ मे लऽ कऽ अहाँ पढ़ाइ करै छियै तऽ ओ ऑडीओ बुक मे हेडफोन लगाके अहाँ टहलैतो टहलैतो जे छै से अहाँ ओ बुक सुनि सकै छियै आ ओ जे पढ़ै के पूरा आनन्द होइ छै ओ जे बात समझे के रहे छै से बात समझल जा सकैया समय के अभावो मे इ बहुत बढ़िऑं चीज छै